अइ ठाम से खेती जे होइए से बहुत बढ़िआँ जकाँ होइए जमीन लोकके छै कम लेकिन ओ ओइमे गोट गहूँम जुग राइ की छै की छै गहूँम धान सब चीज उपजायल जाइ छै अइठाम मरुआ होइ छल पहिने आओर से मरुआ आब नहि होइए तै दुआरे मरुआके खेती लोक आब करऽ लागल हेँ कनेक कनेक कए फेर अइ ठाम तऽ बाधक बाद तऽ पहिने मरुआ काटि लइ छलेहेँ लोक आओर तकर बाद धान लगबै छलैहेँ कि बाढ़िके दुआरेसँ अइठाम ई सब बिलीन भए गेल लेकिन आब बाढ़ि नहि अबैये आइ चारि बरखसँ तै दुआरे आब लोक कनेक कनेक कए करऽ लागलहेँ आओर लऽ खेतीमे एकटा काल आबि गेलैए नील गाय सुग्गर ओ बहुत नोकसान करै छै आलू जे छलैये से हम सब धुरै मोन उपजबै छलउँहेँ से आब आलू नहि करै छी ओ दुआरे नील गाय हमरा सबके बड्ड तङ्ग करैये किछु नहि रहऽ दैये तइ दुआरे तैयो लोक करत की तऽ वएह काज करैये आओर खेती करैये ओइमे जे किछु बचि जाइ छै से आनैये घर आओर बालबच्चा मिलके खाइये आओर की कहै छै खेतीमे अइ ठाम खाद हमसब दै छलियैहेँ सब तरहक सिङल सुपर फासफेट अमोनियम सलफेट आओर ई सब मिलाकऽ दै छलियैहेँ तब उसरोमे बड्ड उपजा भेल तकर बाद डी ए पी बनि गेलै डी ए पी देलियै ओहो सँ बढ़िआँ भेल उपजा यूरिया आओर अमोनियम सलफे आब अइ ठाम नहि भेटै छै ने अइ ठाम ओइठमा ओइमे मिलायल रहै छै तऽ तखन लोक आब की करत तऽ कहुना कहुनाके खेतीबाड़ी कए रहलए आब नहि नील गाससँ अइ सुग्गरसँ से कहुना कए बचा रहलैय आओर लोकके अइठाम बड्ड कम खेत जकरा दू बीघा अरढ़ाइ बिग्घा तीन बीघा बेसी बेसी चारि बीघा खेतबलासे बढ़िआँ अछि आओ आओर अपन किछु चरमे चल गेलइ किछ अथीमे चल गेलै किछु नोकसान अइठाम बहुत होइ छै